میری پڑھائی کے دوران ایک کتاب رہا کرتی تھی جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور پڑھنے میں بھی بہت زیادہ دل لگا رہتا تھا اس میں اس کتاب کا نام ہے القراۃ الواضحہ القراۃ الواضحہ کا تیسرا حصہ جب میں پڑھتا تھا سوم میں تو مجھے وہ کتاب بہت پسند تھی اور اس کے جملے بنانے میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی بہت زیادہ اچھا لگتا تھا پڑھنے میں اور جملے بنانے میں جب استاذ کے پاس میں گھنٹہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو ہمارے استاذ جب عربی کی اردو اور اردو کی عربی بناتے بنواتے تھے ہم سے جملہ بنوایا کرتے تھے تو ہمیں بہت بنانے میں بہت اچھا لگتا تھا اور پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا تھا القراۃ الواضحہ ایک ایسی کتاب ہے میری پڑھائی کے دوران جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور بہت زیادہ خوشی ملی